جی نہیں میں اپنے علاقے میں کسی بھی ایسی بیک کمیونٹی کی لڑائیوں میں سے واقف نہیں ہوں کیونکہ ہمارے محلے میں ہر کمیونٹیز کے لوگ بہت ہی بھائی چارگی سے رہتے ہیں مثلاً اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو بھی ہم سب آپس میں بیٹھ کر مسئلہ سلجھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نجی زندگیو میں بھی بہت خوشحالی ہے